मां पंहिंजे गार्बेज डिस्पोजल सर्विस जी हालति चैक करण लाइ वैस्ट मैनेजमेंट कंपनी सां ॻाल्हायो पंहिंजे सर्विस रेफर नंबर जो इस्तेमालु करे हुननि खो पुछो कि मुंहिंजो बिल इलाही ॾींहंनि खां छो न आयो आहे इन में कोई मसलो त काने